اگر میں دنیا میں کہیں جانا پسند کروں گا تو میں سعودی عربیہ جاؤں گا کیوںکہ سعودی عربیہ جو ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم کا ملک ہے اور وہاں وہاں صحابہ کی جو ہے تمام قبریں ہیں وہاں صحابہ کی نشانیاں ہیں وہاں وہ دین کا مرکز ہے اور سعودی عربیہ میں سب سے اول بات ہے کہ وہاں بیت اللہ شریف ہے اور مسجد نبوی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی قبر اطہر مبارک ہے اور جنت البقیع قبرستان ہے وہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی کافی ساری نشانیاں ہیں وہاں جا کر کے ہم دین کی عبرت حاصل کریں گے صحابہ کی قبروں سے جا کر کے ہم عبرت حاصل کریں گے وہ ایک دینی ملک ہے جہاں ہمارا ایمان قوت پیدا ہوگی